جی ہاں مذہب کا مطالعہ ہمارے اسکول کے نصاب کا حصہ ہے اور اس نے زندگی اور معاشرے کے بارے میں میرے نظریے کو بہت حد تک تشکیل دیا ہے کیوں کی مذہب کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اسکول کے نصاب میں اس کا ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے خاص طور پر ہم اپنے معاشرے میں جس میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اس نظریے کو پیش کرنا ایک حد تک ضروری ہوتا ہے کیوں کی اگر ہم لوگ مذہب کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم لوگ اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے جو کہ ہمارے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اپنے معاشرے میں ہم لوگ کبھی بھی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر پائیں گے تو اس لیے اسکول کے نصاب میں مذہب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور میں ان تمام اسکول والوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ وہ مذہب کا مطالعہ اپنے اسکول کے نصاب میں ضرور رکھا کریں تاکہ وہ بچے جو مذہب کے متعلق کے شوقین ہوں وہ لوگ اس چیز کو بھی سیکھ سیکھیں اور اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور اس کی تبلیغ ہو سکے